और थाने से बोल रहे हैं मैडम मैडम अभी मैं घर जा रही थी तो बीच में रास्ते में एक मिनट के लिए रुकी थी कुछ लेना था और सामने गई तो उस बीच में मेरा बैग गुम हो गया चोरी हो गया मतलब ठीक है और उस बैग में मेरा लैपटॉप था मेरी ऑफ़िस की फ़ाइल थी मेरी फ़ाइल थी मेरी मेरा वॉलेट है उसमें ए टी एम कार्ड और ये सब भी रखे हुए हैं जिसको मेरे को ब्लॉक कराना पड़ेगा लेकिन मुझे ये बताइए कि मुझे अभी शिकायत दर्ज करानी है तो मैं कैसे कराऊंगी अभी शिकायत दर्ज थाने आके ही करना पड़ेगा आपके यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है क्या कि लिखित में ही शिकायत दर्ज होती है मौखिक नहीं होती क्या मौखिक नहीं कर सकते हैं ऐसा ना लिखित कर ठीक है मैडम हमेशा रख के ही चलते हैं अब हमको भी क्या पता था कि आज ऐसा हो जाएगा एक मिनिट के लिए मैंने छोड़ा था गाड़ी पे और मेरको लगा था बस एक मिनट में ये सामान लेके आ जाऊंगी और उस बीच में तो बैग ही गायब हो गया अब इधर उधर तो देखा लेकिन एक मिनिट के अंदर अंदर ही पता नहीं कहाँ जिसने भी लिया तो कहाँ चला गया वोही नहीं समझ में आया चला गया चली गई हाँ मानती हूँ अब क्या करूं चलो ठीक है मैं आती हूँ थाने रिपोर्ट दर्ज कराने ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैम धन्यवाद